जोंनि ओनसोलआव मेडिकेल नि सोमोन्दै जाहाथे जोंनि ओनसोलआव गाहाम हाब्लायथिनाय थाबाय जोंनि ओसोलआव मेडिकेल नि सोमोन्दै जोंनिफ्रायबो देब्लब बेराफारसे जोंनाव आर एन बि सिबिल हसपिताल दं मोनसेल' बेजों लोगोसे जोङो बावनो पेसेन्टफोर लाङो डिलिबारि पेसेन्टफ्राव इमारजिन्सि हक आरो बेजों लोगोसे दा जोंनिआव सफैबाय मेडिकेल कलेज मेडिकेल कलेज आव फारसे दासिमबो इस्थाब्लिस मोजाङै जाजोबथायाखै बेजों लोगोसे केन्सार हसपितेल जाफैबाय बेजों लोगोसे दासिमबो इनप्रास्ट्राकसार मोजाङै मोजां जाफुंसार जायाखै जेनिफ्रायबो बिथिंनिफ्रायबो जोंनि दा ओनसोलआव मेडिकेल सोमोन्दै जेनिफ्रायबो दावगानाय गामि ओनसोलफ्रावबो जेराव साब सेन्थार खुलिजोबबाय मोजां हामब्लायथि थाबाय जोंनिफ्रायबो गाहाम हामब्लायथि हरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि दा हेल्ट सेक्टर आव दा जौगासारनाय जाफैबाय बेजों लोगोसे दा जोंनि ओनसोलआव मेडिकेल सेक्टर आव देबरगाव ओनसोलआव दा मेडिकेल कलेज बानायदों लोगोसे दा जेनिफ्रायबो बिथिंनिफ्राय लामा सामा एसे एनै हान्था मेला बेनिफ्रायबो गाहाम राहा लामा जाफुंसारबाय आरो बेजों लोगोसे जेनिफ्रायबो इनप्रास्ट्राकसार गासिबो मोजाङै मोजां जाफुंसारनो हानाय गोहोआव फैबाय बेजों लोगोसे आरो जेनिफ्रायबो बिथिंआव दासिमबो जोंनि मेडिकेल कलेज आव गोजान गोजान जायगानिफ्राय फाहामथाय लाबोनो थाखाय गाहाम राहा लामा लानाय जाबाय बेजों लोगोसे जोंनि केन्सार इनसतिथुत हसपिताल आवबो दासिमबो रंगिल थिंगिलफोरखौ आखिनाय जाथ'आखै बेजों लोगोसे केम' थेम' होनाय बेजों लोगोसे जानाय जाजोबगोन गासिबो आरो जोंनि मेडिकेल केलज आव जेनिफ्रायबो बिथिंनिप्राय जौगासारनो हानाय गाहाम राहा लामा सौफैबाय बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलआव मेडिकेल ओनसोलआव जेनिफ्रायबो दावगासार जाबोबाय जाबोबाय आरो जोंनि मेडिकेल कलेज आव दासिमबो क्लास थास लानाय जायाखै बेजों लोगोसे जेनिफ्राय बिथिंआव जोंनाव मेडिकेल नि सोमोन्दै जा एसे मोन्दों जोङो बेखौनो सोरजिनानै लानो हानाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जोंनि इनप्रास्ट्राकसार खौ गाहाम हामब्लायथिनाय थाबाय